जय झूलेलाल दादा अनील जी धीअ थी ॻाल्हायां हा ऑडरु लिखाइणो हुयो पप्पा तव्हांखे ॿुधायो हूंदो न शिव शक्तिअ में हा अंकल ॿुधो असांजे घरु न ॾह माण्हू अचणु वारा आहिनि सुभाणे हिकु बजे ताईं मोकिलाए छॾिजो ऐं इअं अथव दाल चांवर अथव हा जीरे वारा चांवर ऐं दाल तड़के वारी पर हिकु ॿ ॿाहर ऐं बुज़ुर्ग बि आहिनि त थोरी फिकी वारी बि मोकिलिजो टिनि ॼणनि जे हिसाब सां हुन जे अलावा पुरियूं ॾिजो वीह खनि पुरी ॾिजो नंढी वारियूं ऐं पंदरहां फुलिका थींदा आहिनि न पंदरहां खनि फुलिका ॾेई छॾिजो लूणु मिर्चु वारा पंज ॾिजो हुन जे अलावा मां तव्हांखे चवां पई गुलाब जामून तव्हां जा पक विझिजो छा त स्वादिष्ट तव्हां जा गुलाब जामून हूंदा आहिनि सिङर जी मिठाई आई हुजे अगरि उल्हासनगर खां त उहो बि मोकिलिजो कृष्ना पापड़ मोकिले छॾिजो ऐं सलाद त तव्हां मोकिलींदो ई मोकिलींदो ऐं हाणे हेॾो सभु वठां थी हर दफ़े तव्हांखां वठंदी आहियां त डिस्काउंट त आहे मिलंदो ई मिलंदो ठीकु आहे न मां तव्हांखे हुन जे हिसाब सां पप्पा सां ॻाल्हाए पैसा बि कराए छॾींदीमांव ऐं बरोबरु टाइम ते मोकिले छॾिजो दा दादा जय झूलेलाल